میں دن کے سمے اخبار جب صبح ہوتی ہے تو میں زیادہ تر صبح میں اخبار پڑھتا ہوں اور اس ٹائم کے بعد جب میں کام کے لیے چلے جاتا ہوں اگر مجھے راستے میں اگر سفر کرنی ہوتی ہے تو میں موبائل کے ذریعے میں موبائل کے ذریعے میں زیادہ تر سنتا ہوں اس کے بعد میں بعد میں جب گھر سے آتے ہوئے لوٹتے ہیں تب اس سمے بھی میں سنتا ہوں خبر اور زیادہ تر خبر جو ہے میں پولیٹیکل یعنی اگر دنیا میں اگر زیادہ اگر میڈیا والا کوئی بھی بات ہوتی ہو تو پولیٹیکل پہ ہی بات ہوتی ہے اس کے بعد اگر کھیل پہ بھی ہم زیادہ تر سنتے ہیں اور اخبار میں زیادہ تر ہم پڑھتے ہیں تو کے بارے میں یعنی کوئی بھی اگر نیتا یہ آج نیتا آج نیتا یہ کیا کیا کل کیا کیا آج کون سی آج کون سی مار دھاڑ ہوئی کہاں پہ مار دھاڑ ہوئی اور زیادہ تر ہم کھیلوں کے بارے میں اگر کوئی میچ ہو گیا جیسے کہ اے پی یل ٹی ٹیونٹی اگر وغیرہ وغیرہ جیسے بھی کھیل کھیلتے ہیں آج کے زمانے میں بہت سارے کھیل ہیں اس کے بارے میں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں اور سنتا بھی رہتا ہوں اور زیادہ تر میں تین وقت میں نے بتایا آپ کو پیچھے بتایا کہ صبح اٹھتے سمے اور میں جب سفر طے کرتا ہوں اس کے سمے سنتا ہوں اور آتے سمے سنتا ہوں میرا یعنی کہنا ہوا کہ ایک ٹیم میں پڑھتا ہوں اور دو ٹیم میں خبر کو سنتا ہوں موبائل کے ذریعے میں زیادہ تر میرا یہی کہنا ہوا